मूंखे सिलाईअ जी मशीन आहे धाॻा आहिनि सुयूं आहिनि ऐं उन मश जी बि आहे सूआ आहिनि सेटर सिल ठाहींदी आहियां उन लाइ सूआ आहिनि अञा चवंदी आहियां सुठा सुठा ठहनि त उन जे लाइ स्टोन खपनि धाॻा कलर कलर जा हुजनि सुठा हुजनि ऊन सुठी हुजे कलर त भई सुठे सुठी डिजाएन ठहे ऐं जे स्टॉन खपनि लेसियूं खपनि मूंखे ॾाढो ठाहिण यो शौक़ु आहे त भई मां स्टॉन लॻायां ईअं लॻायां त सुठो लॻे सभु फेन्सी लॻनि मस्तु